जी आज हम बात करेंगे बिजली के कुछ ख़तरों के बारे में जैसे कि हम देख रहे हैं आज कल आधुनिक विज्ञान का युग है घर घर में लाइटें बिजली चल रही है और पहले क्या है बिजली जो अपन घर में लगाते थे वो जो तार होते हैं उनको हम नंगे तारों के द्वारा लगा देते थे कील थोक के अपन दीवार में लगा देते थे लेकिन अब देखा जा रहा है जैसे जैसे तकनीकें बढ़ती जा रही हैं अब क्या है दीवार के अंदर होल कर के पाइप डाल के उनके अंदर तारों को डाला जा रहा है जिसे हम अंधरूनी फ़िटिंग कहते हैं घरों में तो एक तरीक़े से वो लाभदायक है इस लिए है वो दिखने में अच्छी लगती है कि कहीं तार नहीं दिख रहे अपन को दूसरी तरफ़ से वो दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पर कहीं कोई उसमें कटाव रह जाता है व उस में तार में तो करेंट फैलने कि संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं तो ऐसी में जो अंदर फ़िटिंग की गई है वहाँ पर दिक्कतें आती है यहाँ पर एक बिजली का ख़तरा बहुत है और दूसरी चीज़ ये है जैसे हम घर में देखते हैं छतों पर हम कोई भी हमारा बिजली का कनेक्शन है तो हम तारों को वहाँ पर जोड़ देते हैं तो वहाँ पर बच्चे वग़ैरह अगर घूम रहे हैं तो ख़तरा रहता है ज़्यादातर बारिश के मौसम में देका जाए तो बारिश होती है उस में पानी गिरता है तारों पर तो बच्चे वेग़ैरह घूमते वेग़ैरह रहते हैं तो अगर उनके पैर पर जाए तो उनको करेंट लगने का भी डर रहता है तो यह एक बिजली का ख़तरा है दूसरी चीज़ ये है मान लो हम कहीं रास्ते से गुज़र रहे हैं बिजली का कोई खंभा लगा हुआ है तो हम को उससे दूरी बना के निकलना चाहिए क्योंकि ये एक बिजली है इसका कोई भरोसा नहीं कब कीसे कहाँ लग जाए क्योंकि ये एक तरह से एक ऐसा विधयुत का माध्यम है कि ये एक तरह से अपन से जुड़ गया तो एक दूसरी तरफ़ से ये प्राण ले के ही छोड़ता है इंसान के तो यह बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है बिजली से जितनी हो सके उतनी दूर रहिए सावधान रहिए और हम चाहेंगे आप अपने जैसे जैसे आधुनिक युग बढ़ता जा रहा है अगर आप घरों में बिजली का उपयोग करना चाहते हैं तो आप अंधरूनी फ़िटिंग करा रहे हैं तो उसको एक अच्छे उपयोगकरता के द्वारा कीजिए एक अच्छे मिस्त्री के द्वारा करवाइए ताकि भविष्य में आगे चल के कोई दिक्कत ना आए